जों उन्दै समाव बिदिनो मोसौ गुमनाय मोसौ लावखार थायोमोन नालाय मोसौ लावखार थाब्ला बिदिनो लोगोफोरजों लबार लबार लायोमोन लबार लानानै बिदिनो दाउ माबा माबि दाउ लोगो मोनब्ला जों गावोमोन हानि माबा दानानै हाखौ जों दाखायोमोन अन्थाइ बानायोमोन बिदिनो जों दाउ गावो बिदिनो मोनोब्ला सावजायो लोगोफोरजोंनो सलाय लांफाखानाय मोसौ गुमनायाव साथाम साब्रै लोगो जानानै बिनिफ्राय माब्लाबा बिदिनो फाला बदल बिदिनो ओंखाम लांलायो ओमफ्राय बेदिनो बबेबा बबेबा ना था माबा माबिबो बिदिनो हमलाबायनानै सावजायोमोन बिदिनो मब्लाबा हारसिं जायो माब्लाबा लोगोफोरजों बिदिनो सावलाबायना जायोमोन आरो दाउखौबो दाउफोरखौबो गावोमोन मारबल गेलेयोमोन ओमफ्राय मा होनो बै दाउब' आथिं गोदोथ' औवानि माबा गाखोग्रा बानायोमोन दाथ' जों नुआसैनो बे बुस्थुखौ बेदिनो गोजौ गोजौ गाखोनाय बेखौ होनो दाउब' आथिं बिदिनो लोगोफोरजोंनो बादा बादि गेलेयोमोन जों सोर बेसे गोजौ बानायनानै बेसे खरा थाबायनो हायो बेबायदि जों गेलेयोमोन आरो उन्दै समाव लावखार थायोमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो बादा बादि गेलेनोसै जेनब्ला माबा चकलेटफोर माबाफोर बिदिनो जाहोनांगौमोन नङाब्ला बेनि बै हाजों दानाय गावग्रा अन्थाइ बायदिखौ होनाङोमोन आरो जायफोरा जेनना गोग्लैयो बिसोरो बिदिनोमोन बे उन्दैसमनि माखासे बावबाय आरो दा ओरैथ' आंनि गोसोआव दा बेखिनि दङ आरो माखौथ' बुंबावनो बेबो जायाखिसै नै